पहिलुक्का बच्चा सभके नहबयके ओ दोसर सिस्टम रहै अखुनका दोसर सिस्टम छै जेना स्वीमिंग पुल बनै छै ओहिमे बच्चासभ अब नहाबै छै बगल अगलसँ नहाए कऽ निकलि जाइ छै खड़ा भए जाइ छै आ पहिले तऽ नहाइत रहै बच्चासभ कुदि कुदि कऽ नहबै रहै तब सिस्टम रहै झुण्ड बान्हि कऽ जाइत रहियै चारि पाँच आदमीके झुण्ड रहै पाँच आदमीके झुण्ड बान्हि कऽ नहाबै रहियै आ भी तऽ पहिलुक्का किछु आओर रहए अखुनका किछु आओर छै आइ काल्हिके सिस्टम तब दोसर बदलल छै बदलि कऽ अपन जेना होइ छै समस्या कहल कए कऽ नहाए लै छै अपने तऽ एगो कुदि कऽ बच्चासभ नहाए कऽ बगलमे पूलोक तरमे नहा कऽ निकलि जाइ छै साइडोसँ नहा कऽ निकलि जाइ छै इहोसँ निकलि जाइ छै बीचोमे जा कऽ निकलि जाइ छै नहा सोना कऽ अपन निकलि जाइ छै अखुनका तऽ बहुत सिस्टम अलग बदलल छै पहिलुकबासँ पहिलुक्कासँ सभ अलग हटल छै अखुनका तऽ बहुत बदलल छै बदलि कऽ सभ सिस्टम नहा कऽ निकलि जाइ छै आ नहाए धोआ कऽ अपन सभ नीक भए जाइ छै नहा कऽ निकलि कऽ तब ठीक रहै छै